हमरा आरके इसकुलमे कहानी पढ़ाओल जाइ छै जाहिसे की जे पुराना घटना भऽ गेल छै जैसे मानिके चलियौ आजादी अंग्रेज आर जे गुलाम बनने रहै भारतके तऽ गाँधीजी जवाहरलाल नेहरू भगत सिंह जे केना आजाद कएल गेल छलै इएह सब बतबै छै आओर रामायण भऽ गएल ईसब स्कूल मे पढ़बै जाइ छै जै सँ की याद रहै जे हमरा अर के जे पिछला जे पीढ़ी छै जे की सब हमरा अर लए सोचने छलै जे हाँ ईसब जे करबै तऽ आगे के हमर अर के भविष्य बनतै तऽ ईहए सब छै जे स्कूल मे पढ़बल जाइ छै जे हमरा अर के नीक लगलौ जहाँ गाँधीजी एना केलखिन छलै जैसे की हमरा अर के भारत आर आजाद भेलै अंग्रेज के चँगुल से आ जेना रामायणे मे माइन लियौ जे भगवान आर जे गजब गजब के लीला करै छथिन माइन के चलु जे कखनो के शिव माँ पार्वतीये के देख लियौ जे ओइमे जे भएल छलै तऽ जे माता पार्वती आ शिवजी जे अलग हो गएल छलखिन जे आइग मे जे कुइद गेल रहथिन जे माता पार्वती तऽ ओइला भोलाबाबा पुरा तीनो लोक के हिला के रैख देलखिन छलै बड़ा सदमा मे चैल गेल रहथिन भोलाबाबा तऽ ओहए जे माइन के चलियौ तऽ दोसर जनम जे भएल छलै माता पार्वती के तऽ भोलाबाबा बहुत प्रयास केलखिन माता पार्वती से भेट करै चलते लेकिन नै के नऽ हो पेलै तऽ बाद मे जे जब माता पार्वती जब जवान हो गेलखिन तब शिवजी न चाह के तैयो गेलखिन माता पार्वती सँ भेट करै लए तब माता पार्वती के जे पिता छलखिन ऊ महा महादेव के देख के डैर गेलखिन जे ई अघौरी कहाँ से चैल एलै मारते नऽ माला ताला अर पेहेन्ने छै आ आदमी के ऊ मुण्डी आर पेहेन्ने छै आ नन्दी पर बैठ के आएल छै तऽ ऊहए सब डैर गेलखिन माता पार्वती के पिता देख के तऽ ईहए सब भेलै तऽ शिवजी तऽ ऐल रहथिन माता पार्वती से विवाह के बात करै लए शादी के बात करै लए लेकिन ई जे जब जे देखलखिन माता पार्वती के पप्पा तऽ ऊहए डैर गेलखिन कहलखिन ना हम ई अघौरी से हम अपन बेटी के विवाह ना कर सकै छियै तऽ भोलाबाबा लौट के चैल गेलखिन घरे फेर दोसर रूप मे एलखिन दोसर रूप मे एलखिन तऽ माता पार्वती के जे पिता छलै ऊ देख के कहलकै हाँ लड़का बढ़ियाँ छै कैर दै छियै शादी तब जे ऊहए जे शादी जे अथी भेलै तऽ भोलाबाबा अपन पुरा जते भुत ऊत जते छलै से आएल छलै बरयाती तऽ ऊहए जे माता पार्वती के सहेली अर जे छलै नऽ तऽ ऊहए बरयाती के देख के एते डैर गेलै जे पुछु मत जे कहै है ओकर सहेली जे हँ ई कोन अथी शमशान से भुत प्रेत आर ऊइठ के चैल एलै ऊहो बराती मे भागै जाइ जाउ हियाँ से भागै जाइ जाउ आ प्लस मे ईसब कहानी हमरा अर के स्कूल मे बड़ा नीक से सुनाबै छै